जोंनावथ' धर्म'वाव फालांगि जेबो माबा गैया जोंना माने धर्म दं ब्रह्म धर्म लायो जोङो माने बिबारनि ओमफ्राय खाथियाव जोंहा ब्रह्म मन्दिर दङ' ओमफ्राय जों गुरु दं आरो जोंहा ब्रह्मनि गुरु दं बे गुरुखौ जों बोसोराव जोङो जैग्य' सावो गुरुखौ लिंहरो ओमफ्राय एखम्बा आं सुवाफ्रावबो हजों बे गुरुजोंनो सावो जोंहा असे गुरु दङ आरो जों फुजा होनोबा बे गुरुखौनो लिंहरो आरो जोंना ब्रह्मसो बिबारनि जों बिबारनि ब्रह्म धर्म फालियो